ماہی گیری میں سب سے زیادہ جو چیلنجز ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جیسے ہی موسم خراب ہوتا ہے ہوائیں تیز چلتی ہیں تب جب ہم ڈورا ڈالتے ہیں شکار کرنے کے ماہی گیری کر ماہی گیری کے لیے تب وہ جو تروندا جو ہوتا ہے وہ نہیں دکھتا وہ ایسے دکھ وہ ڈوب جاتا ہے کہیں اس کی لہر ایسے اسے جو ہے نا کبھی اوپر کبھی نیچے کرتی ہے جس کی وجہ سے اگر مچھی اگر کھا بھی رہی ہے تو بھی معلوم نہیں ہوتا اور ابھی ایک اور چیز ہے وہ بھی بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ بھی بتلانا وہ بھی ایک چیلنج ہے جیسے کہ ہم ندی ہے ندی پار کر کر اگر ہم جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ پانی کتنا گہرا ہے تو پہلے ہم لکڑی ڈال کر دیکھتے جائیں کہ ہم یہاں پر جہاں پیر رکھ رہے ہیں وہاں پر زیادہ پانی گہرا تو نہیں ہے کیوںکہ زیادہ گہرا پانی آپ کو بہا کر لے چل لے جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ پیر رکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہاں کنجال ہے یا نہیں کنجال یعنی کہ جو گرین کلر کا جو ہوتا ہے وہ کہ وہ وہاں ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو آپ پیر رکھ سکتے ہیں اگر ہے تو آپ اس کے ساتھ بہتے ہوئے چلے جائیں گے